राजस्थान जेको आहे उहो सांस्कृतिक ऐं सामाजिक मामलनि में ॾाधो पिछिड़यल आहे ॾाढो पुठियां रहियल आहे इते ॾाढी ग़रीबी आहे ऐं भेद भाव आहे इते न्याय घटि ऐं पाण में लिंग भेद भाव ऐं माइनि लाइ बि सुरक्षा इन टाईप जा ॾाढा पुराने ज़माने खां वठी इहे कुरीतियूं हलनि वेठियूं पर सरकार इन लाइ ॾाढा क़दम खणी रही आहे ग़रीबी मिटाइण लाइ सस्तो राशन ॾियणु उन्हनि खे ऐं ॿार इन्हनि जी ॿारनि जी फी माफ़ु करणु ग़रीब ॿारनि जी किताबूं सभिनी खे फ्री स्कूलनि में ॾियणु तंहिं खां सवाइ दवाऊं बि इस्पतालि में फ्री जाचूं फ्री सरकार वेचारी त घणई कोशिश थी करे राजस्थान में ग़रीबी ॾाढी घटनि घटिजणु ऐं घटि कमु आहे ऐं हिते ॾाढो सामाजिक भेद भाव जातीअ हिते हरु ॿियो त ॿियो हिते चूंडियुनि में बि जातियुनि जो प्रभाव आहे जातीअ जे हिसाब सां ई हिते चुनाव लड़न्दा आहिनि ऐं वोट ॾींदा आहिनि घणेई कोशिशूं रहंदियूं आहिनि हिते महिला सुरक्षा लाइ हाणे कई क़दम खंया विया आहिनि नवां नवां कानून ठहिया आहिनि हीअं ऐं हिते ॿार जे करे मतलबु पुट खे ई महत्व ॾींदा आहिनि ऐं हू छोकिरी ॼमें त पहिरें ज़माने में त छोकिरीअ खे मारे ई छॾंदा हुया पर अॼु कल्ह सोनोग्राफी बिल्कुलु उन में लिंग नथा ॿुधाइनि तंहिंजे करे वरी बि रखिया आहे ऐं अॼु कल्ह छोकिरीअ जी वरी बि वेल्यू थोरी वधी आहे सरकार जी तरफां काफ़ी रही आहे न त राजस्थान त ॾाढो इंडिया में पिछिड़ियल आहे इन मामले में